मुंहिंजो कपिड़े जो दुकान आहे मां फेसबुक इसटाग्राम ऐं ईअं जेके बि सभु टेक्नोलॉजी वारा आहिनि उन्हनि ते सभिनी ते मुंहिंजा कपिड़े जे दुकान जा बोर्ड लॻाए छॾिया आहिनि उते आऊं उन में ॾेखारींदा आहियां भई मुंहिंजो इहो ड्रेस आहिनि उहे ड्रेसूं आहिनि विकिरण में त उहो हर जॻहि ते हींअर हर शहर में को बि माण्हू पंहिंजे फेसबुक था इंस्टाग्राम था ॾिसी करे मूंखे सामुहूं खां ऑडर ईंदो आहे कि भई हीअ शइ मोकिलियो त आऊं उन्हनि खे उहो ड्रेस मोकिले छॾींदो आहियां या कुझु बि हूंदो आहे जेको बि चवंदा आहिनि उहा उन्हनि खे मोकिले छॾींदो आहियां त इन हिसाब सां मुंहिंजे लाइ इहा टेक्नोलॉजी ॾाढो सुठो कमु कयो अथई उन में इंस्टाग्राम आहे ऐं इहो फेसबुक आहे यू ट्यूब आहे इन सभिनी ते मुंहिंजे आऊं पाण एड ॾई सघंदा आहियूं मुंहिंजा पैसा डायरेक्ट ऐं उन्हनि खे जीपे में मूंखे अची बि वेंदा आहिनि त उन्हनि खे आऊं कुरियर करे छॾींदो आहियां जेको बि घुराईंदा आहिनि त टेक्नोलॉजी जे लाइ त ई ॾाढी सुठी शइ आहे मुंहिंजे धंधे खे ॾाढो विकास कयो अथई उन अने सॼे पहिरीं आऊं खाली शहर लेवल ते हुअसि मूंखे खाली इन शहर में माण्हू सुञाणींदा भई हिन फलाणे माण्हू जो कपिड़े जो धंधो अथसि अॼु मूंखे अधु हिन्दुस्तान जे शहिरनि में मूंखे ऑडर ईंदा आहिनि जेके ऑनलाइन के भई दादा असांखे इहो खपे त आऊं उनखे मोकिले कुरियर करे छॾींदा आहिनि हुतां हुननि जी पेमेंट मूंखे जीपे या अकाउंट पे ने सभु मूंखे अची वेंदी आहे त टेक्नोलॉजी मुंहिंजे लाइ ॾाढो सुठो कमु कयो अथईं अने ॾाढो मूंखे विकास में ॾाढी मदद कई अथईं